हाणे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि मुंहिंजो सॼो ॾींहुं कीअं गुज़रंदो आहे पहिरियों त मां उथण सां पंहिंजे लाइ चांहि रखंदो आहियां ऐं चांहि पी करे मां थोरी देरि योगा करे इनखां पोइ मां बाग़ में भॼणु वेंदो आहियां कसरत करणु वेंदो आहियां ऐं थोरी कसरत करण खां पोइ मां पंहिंजी जेको पाणीअ जी बोतल आहे उहो मां चार लीटर जी खणी वेंदो आहियां छाकाणि त भॼण जे टाइम ते बॉडीअ खे पाणी मिलंदड़ खपे इनजे करे मां सिर्फ़ु भॼंदड़ टाइम ते ॿ खां टे लीटर पाणी पीअंदो आहियां ऐं हिकु लीटर घरु वञी वापसि पीअंदो आहियां इनखां पोइ मां थोरी देरि पढ़ाई करे उनखां पोइ पंज ॾह मिंटु आरामु करे सनानु पाणी करे इनखां पोइ मां कॉलेज लाइ निकिरंदो आहियां मुंहिंजा कॉलेज जो टाइमिंग साढी टे खां चार कलाकु हूंदो आहे इनजे विच में बि मूंखे हूंदो आहे की मां हिकु या ॾेढि लीटर पाणी हिन में बि पीआं ऐं हेतिरो पाणी पीअण खां पोइ मां घरु ईंदो आहियां कॉलेज खां पोइ इनखां पोइ मां थोरी आरामु कंदो आहियां छाकाणि त में थकिजी पवंदो आहियां पोइ शाम जो उथी मां पहिरियों भॻवान जी पूॼा कंदो आहियां अठें बजे ताणी पूॼा वूॼा करे इनखां पोइ मां घर जी साफ़ु सफ़ाई कंदो आहियां थोरी घणी साफ़ु सफ़ाई करण खां मां वापसि पढ़ाई ते विहंदो आहियां जेको मूंखे कॉलेज मां कमु मिलंदो आहे हे सभु करण खां पोइ मां वापसि सुम्हणु हली वेंदो आहियां